महाराष्ट्र हिक अहिड़ी जॻह आहे इंडिया जी जा जो किथे कोने कोने जा माण्हू महाराष्ट्र में अची रहंदा आहिनि त कोने जा माण्हू कश्मीर जो हुजे अ साउथ जा हुजनि पंजाब जा हुजनि ओड़िशा जा हुजनि हो सभु न कुझु न कुझु कमु करण लाइ महाराष्ट्र में ईंदा आहिनि त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे हुन जो कल्चर बि ईंदो आहे त इन करे महाराष्ट्र में न सिर्फ गणपती फेस्टीवल लोहड़ी हुजे छठि पूजा हुजे सिंधियुनि जो बहिराणो हुजे सभु मल्हाईंदा आहियूं ऐं इंजाए कंदा आहियूं